हेलौ

औ आं बसुमतारि बुंदों

आङो मासाव फिसखौ हासारजे मासआव हाजारसे लागौमोन ओमफ्राय दाम आंनि दाम माबानानै फोरोंनायनि थाइमआ बिदिनो एकथासो हमना लादो ओमफ्राय ओमफ्राय सप्तायाव सानबा हिसाब लायो आरो आङो सानबायाव सुनिबारसिम रुबिबारजों बन्द' थागोन

ओमफ्राय ओमफ्राय नों हारसिं लागोन ना नोंनि लोगोफोर लादेरबावगोन

होम्बालाय फैनानै एडमिसन लाफैनो हागोन आरो जिखुनु दा मासआव बिदिनो हाजारसे हिसाब ओमफ्राय सप्ता माबायाव सप्तायाव खनबा लागोन आरो

होम्बालाय होम्बालाय माब्लाफोरबायदि एडमिसनखौ खालामफैनो नों साननानै फैदो

औ एडमिसना सोलिगासिनो आरो नों दिनैफोर लाफैनो हाबा दिनैबो लाफैनो हागोन आरो गाबोनफोरबाबो गाबोनबो लाफैनो हागोन औ होम्बालाय नों माने नों लाफैदो आरो माला फैनो हायो नों लाफैदो औ दे होम्बा